हैलो सर नमस्कार बोलो सर क्या हेल्प कर सकते हैं क्या सर हाँ जी सर हाँ जी सर जी सर हमारे यहाँ पे नॉनवेज में सभी आइटम उपलब्ध है हाँ जी सर हर अरे मतलब नॉनवेज के अलग प्राइस हैं सर हमारे यहाँ पर टोटल नॉनवेज का होता है न कि पनीर का पूरी आप थाली परचेस करते हो तो थाली के हिसाब से हमारे यहाँ पे तीन सौ रुपए से स्टार्ट है आप कोई सी भी थाली ऑर्डर कर सकते हो बस आधे घंटे में सर

जी सर एड्रैस लखाइए जी सर कृष्णा कालोनी वार्ड नंबर सात आपके और पास कोई ऐसी जगह है जहाँ मतलब हम लोग मतलब पहुँच सकते हैं उस नाम से ऐसी कोई फ़ेमस जगह जी सर हाँ तो सर आपको आध घंटे में मतलब ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा और पेमेंट का प्रोसेसर रहेगा कैस ऑन डिलीवेरी ठीक है सर सर आप कौन सी थाली परचेस करना चाहते हो जी ठीक है सर आप तीन सौ रुपए पे करने पड़ेंगे आपको जी जी हाँ जी आध घंटे के अंदर हो जाएगा ओके योर वैल्कम सर